ओंख्रि संनायावबो थावफ्रानो रेजेरो सामब्राम सेरबा जिरा सेरबा बिदिनो बाफ्राव बाफ्रि जायो रेजेरला बायो मेगन थेगन खावलाय मानि रेजेरो थाव सेरनाय समाव आरो ओंखामाबो माब्लाबा गोथां जायो बेखौबो दै सास्रिनानै फोमोन फिननांगौ जाहैयो दाखिनि सायाव दै होनांगौ जाहैबाय ओमफ्रायसो समान मोनो समान मोननानैसो जायो आरो ओंखाम समान मोननानै जानानै आरो माब्लाबाथाय ओंख्रिफ्राबो थावा जायो आरो संनाय खावनायावबो नाफ्राबो ना एवनाय समावबो नाया बिदिनो बानलु खामहो नांगौ जिरा खामहोनांगौ एवखांनांगौ जाहैबाय आरो माब्लाबा खामथाबब्ला दै होनांगौ जाहैयो